जी हेलो बोलिए

दे हम लोग तो नल जल दे ही चुके हैं उसमें पानी नहीं जा रहा है तो इस पर आप ग़ौर नहीं किए आप इस पर जाए नहीं जहाँ बंद है वहाँ जाइए और नहीं बाँधा है तो आइए हमारे साथ हम लेकर आपको जाएँगे ये सब बंदा है पंचायत भवन पर जाइए वहाँ बंदा है वहाँ से आप बनवा लीजिए आ नहीं बन रहा है तो इस पर कंप्लेन कीजिए आइए मेरे पास हम लेकर आपको जाएँगे ऊपर तक हम आएँगे वहाँ किन किन लोग को नहीं बना है वह लोग सब को जुटाइए हम आ रहे हैं और वहाँ जा कर बनवा देंगे हम पानी का भी सही करवा देंगे जा बोल रहें उनको सही कर दीजिए और मिस्त्री भेज कर हम उनको ब बनवा देते हैं हम बनवाा देंगे और अच्छे से चलेगा तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा अभी आप मिस्त्री भेज दें हम मिस्त्री भेज देंगे आप मिस्त्री को बत दिखा दीजिएगा मिस्त्री आपको देख कर बना देगा जो लगेगा वो ख़र्च हम देंगे जी बोलिए पैसा लेगा मिस्त्री चार्ज लेगा पानी आप पीजिएगा तो आप ही ना बिल दीजिएगा